हैलो कु'न रूपाली गल्ल करा दी ऐ पन्छानेआ सुरभि बोल्ला निं अ'ऊं हां पन्छानेआ हां मड़ी दिक्ख हां असें मिले दे बी किन्ना टैम होई गेआ ते अ'ऊं सोच्चा दी ही कुतै मिलने आं अस हां एह् एह् गल्ल शैल आक्खी तूं चलचै कुतै जरी मी सुनेआ जेह्का उत्थै कुद्ध इक नमां हाईलैंट पार्क खु'ल्ले दा ओ जेह्का टूलिप गार्डन उत्थै चलचै हां मड़ी बड़ा शैल ऐ उत्थै हां मड़ी बड़ा शैल ऐ उत्थै इ'यां दिक्खने ई तू तू गार्डन दिक्खियै र्हान होई जाना इन्ना शैल गार्डन में बी उ'आं फोटूएं च गै दिक्खे दा चलचै भी हां ते होर जेह्की साढ़ी सेह्लियां शेफाली रूपाली उ'नें ई बी आक्खेआं उ'ऐ आक्खा निं यार होर केह् जि'यां जि'यां कालेज पुज्जे साढ़े बक्खरे बक्खरे रस्ते होई गे कुसै दी बक्खरी स्ट्रीम कुसै दा बक्खरा कालेज ते हां ते उ'ऐ ते गल्ल ऐ तां में सोच्चेआ अज्ज की निं तुकी फोन कीता जा ते गल्लबात करने आं तेरे ने क बनाने आं कोई प्लान घूमने दा चलने आं कुतै घूमने ई

हां भी हां एह् मूं साढ़ा ते मूड बी रिफ्रैश होई जाना दिक्ख आं परानी स्हेलियें कन्नै मिलियै किश गल्ल गै बक्खरी होंदी हां जेह्की साढ़े नै होए दे पैह्लें हिस्से बगैरा बस चलने चलचै भी कुसै दिन कदूं चलने आं भी तू उं'दे नै गल्ल करेआं निं ते भी मिकी सनायां ठीक ऐ चल ठीक ऐ भी में कम्म हा थोह्ड़ा ते में सोचेआ पैह्लें तुकी गै करी लैं में फोन ते भी कम्म क करना हा में बच्चे औने मेरे कोल ट्यूशन पढ़ने ई हून हां तुम्मी पढ़ान्नी होन्नी ट्यूशनां हां मड़ी ओह् बी गल्ल ऐ स्हेई गल्ल आक्खी तूं बी टैम अवा केह् करना कड्ढना पौंदा बच्चें ई बी पढ़ाइयै थोह्ड़ा नालेज बी जुड़ी जंदा आपूं हां चल ठीक ऐ भी ठीक ऐ चल बाय